औ हेलौ माबा खबरमोन माबा खबरमोन

अ' गारिखौथ' मोनगोन बबेनिफ्राय फैगोन सिरांनिफ्राय ना औ ए औ गारिखौथ' मोनगोन मोनोब्ला सानसे बेरायनायनि ना सानसे बेरायगोन

गारियावथ' गारियावथ' द्राइबारजों लोगोसे साब्रै गाखोफानो हागोन साब्रै गाखोफायोबा औ हायो हायो हायो सानसेनो बेराय होनो हागोन ओमफ्राय खयथायावसो खयथायाव सौफैगोन नोंसोरबा नङानो औ नों नोंसिनि सौफैनाय थाइमासो जागोन जोंथ' सब समाय गेटावनो थाखायो थाइमा नयथा नयथानिफ्राय हाबहोगोन नयथानिफ्राय औ भाराया भाराया सासेयाव ब्रैजौ खरि गोग्लैगोन सानसे गिदिङोब्ला सासेयाव ब्रैजौ साब्रै जायोब्ला साब्रैजों ब्रैजौ जुदि सान्जाबोब्ला जिद'जौ जाहैगोन बे सानसेनि थाखाय जाहैबाय आरो औ औ दे जागोन दे